वैसे कभी कभी अगर मिक्सी खराब हो जाए तो उसकी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे कभी मिक्सी का कुछ तार वगैरह टूट गया हो तो या कुछ पीसते टाइम उसका ढक्कन पिसल जाए या मिक्सी में कुछ भी खराबी हो अगर उस पानी वाली जगह में अगर मिक्सी रख के चलाओ तो भारी नुकसान होता है और मिक्सी है ना अच्छी कंपनी कि हो अच्छी क्वालिटी की हो तो ठीक है वरना बहुत बिजली खाती है